आंथ' बेरायनो बिदिनो गुवाहातियाव एक'लेण्ड नायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो सुरज' फाहार होननाय जायगायाव बेरायहैदों बेयावबो मोजाङानो माने अन्थाइ अनला गासिबो सारिय'फाले बिबार बिदिनो अन्थाइ सिं सिं गुन लामा दन्दर दङ आरो ओमफ्राय साइदाव गासिबो बिबार बारि दंजोबो बिदिनो बिराद मानसि थाङो आरो आं बिराद मोजां मोनदों जाइगाखौ साफाबो बिदिनो मोदाइफोर बिदिनो आइ आफाफोर दङ आरो एसे एनै आरो बिदिनो मेलाबायदि बिदिनो जिनिस फाननाय मानाय दंजोबो एसे सिगाङावनो थांनाय आं हाबा जायैआवनो दाथ' नोङो आं हाबा जानानैथ' थांनाय जायाखिसै बेहाय अनेक होनबाबो मोजां आरो ओमफ्राय आङो आंनि गोसोयावथ' आं बिराद मोजां मोनबोदों बेरायनो जायगाफोरखौ एरिफोरखौ बिदिनो मानासावबो थांबाय आङो थांनाया मानासावबो बिराद मोजां जायगाफ्रा गासिबो नोङो जुनादफोरखौनो नुयो नुजोबाबाबो नुयो जायखौबा नुयो जायखौबा नुवा आरो मोजां गोजा माने मेगनजोंनो नुनाय जायो गाव गावनो बेरायहैबा निजेनो जों फिकसारफ्राव टि भि फ्राव नुयो बेफोरखौ जों थांबा मोखथाङाव नुबोयो गासिबो बेरायनानै नुबोजोबो आरो ओमफ्राय माखौबा नुयो माखौबा नुवा बेबायदि आरो जों फेमेलि बेरायहैनो मोजां गथ' गथाय खिथाहैनो जुनादफोरखौ आरो दै दैयाथ' बिराद मोजाङानो अन्थाइ माबा मानास दैया बिराद मोजां अन्थाइ स्राइ स्राइ माने जायगायाबो बिराद मोजां नेसारेल माने बिराद बेरायनो मोजां आरो बिफां लाइफां बह्रा नालाय बेनि थाखायनो ओंखायनो थांनो मोजां मोनो बेरायनो लामा सामायाबो मोजांजोब हाग्राबाबो आरो थांग्रा फैग्रा लामा दंखाजोबो बेरायनायाव गाज्रि नङा गथ' गथाय लानानै फेमेलि लानानै दिन्थिहैनो मोजां आरो जुनादफोरखौ माने बिराद गाव गाव इसे जुनादफोर नुयोबा एसे सेफति थानांगौ आरो बेल'नो जानला मोनलाबो हाबला जाला बिदिनो एसे थाल लानानै बेरायनांगौ आरो बिदिनो बे सुरज' फाहारफ्रावबो मोजां बेरायनो जायगाफ्रा बिराद समायना साफा बिदिनो अन्थाइ दन्दर सिं सिं बे बिबार जिनिस फाननाय मानाय बेफोरनि थाखायबा मोजां आरो जायगाफ्रा समायना जायगाफ्राबो बिफां लाइफां थानाय दै बिदिनो थान्दा मोजां आं बिराद मोजां मोनो आरो सुरज' फाहारखौबो बेरायहैनो ओमफ्राय ओरैनोथ' बे एकलेन्दआव बयबो थांखायो बेयावबो मोजां मोन्दों आं गथ'फोर बिदिनो फरायसालि बन्द'फोरबा मा खालामगोन मागोन बेरायनो लेंनोबो बे खाथिफ्रावनो लांनाय जायो गोजानावबो लांनो हाया बेफोरावनो थांसाबनांगौ जायो गथ' गथाइफ्रा नायनो लुबैयो नुनानै मबाइलफ्राव टि भि फ्राव लां बे गथ' गथाइनि थाखायनो थांनांबाय थांनाङो बेरायहैनाङो ओंखायनो गाव गाव एसे एनै गथ'फोरखौ देखायनो थाखाय गाव गावबो आथिं आखाय एसे बिमा बिफा जानानै दाइथ' लानांगौ नालाय बेनि थाखायनो थांनाङो आरो नायनो बिदि फरायसालि बन्द'बाथ' नों एसे एनै बेरायनो लुगैयो सोरनावबा थांनो लुगैयो बेसेथो नोङो न'आव थाबाय थानो बेफोरबायदि सानोना गथ'फ्राबो बेरायनो लांजोनो लुबैयो बिमा बिफाफोरखौ ओंखायनो बिनि थाखायनो लांनाय जायो आरो बेरायनाया बिराद मोजां नलेजबो मोनबोयो माबायदि सोलियो माबायदि सोलिया मायाव माबायदि बेफोरबायदिखौ नुबोयोबो सोलोंबोयोबो आरो माखासे मोजांबो बेरायनाया नलेजबो मोनो बायह्रानि बेनो आरो